यह सही बात है कि लोग हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं जैसे एक पेड़ को खड़े रहने के लिए जड़ की ज़रूरत होती है वैसे हम इंसानों को भी हमेशा सही तरह से खड़े रहने के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक जड़ होना बहुत ज़रूरी होता है और हमारे जड़ अगर कहा जाए तो सही रूप में हमारे मम्मी पापा ही होते हैं जो कि हमें जन्म देने के बाद भी हमारा प्रतिपालन करते हैं हमें पाल पोस कर बहुत ही अच्छा आदमी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं हम हमेशा उन से जुड़े रहना चाहेंगे

हम चार भाई बहन है और चारों भाई बहन बहुत ही अगर जब जब हम बच्चे थे तब बहुत मस्ती किया करते थे एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे झगड़ते थे और ये सब पल बहुत ही सुनेहरा था जो कि अभी भी हम याद करते हैं तो वो दिन याद आता है तो एक पल के लिए आँखों में आँसू आ जाते हैं कि हाँ हम जब छोटे थे तब कितना अच्छा था कितना फ्री माइंडेड थे बहुत ही अपने आपको एक दम फ्री समझते थे कुछ भी किसी भी चीज़ का कोई तनाव नहीं सब कुछ जो भी तनाव वाले काम थे ये मम्मी पापा किया करते थे और हम लोग को बस खेलना पढ़ना लिखना खाना और बस यही था बस एक दूसरे से लड़ते रहो झगड़ते रहो बस यही सब था इन सारी बात ये सारी ही बातें हमारे लिए सनेहरे पल थे जो हमें अभी भी याद आते हैं अब जैसे जैसे बड़े बड़े हुए सभी भाई बहन एक दूसरे से बिछड़ते गए किसी की शादी हो गई कोई पढ़ने के लिए कहीं चले गए कहीं हम चले आए इस तरह से अभी सारे ही परिवार के लोग एक एक दूसरे से कभी कभी मिल पाते हैं जब भी मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बचपन के दिनों को याद करते हैं हम लोग कहाँ जाया करते थे क्या सब खेला करते थे क्या सब खाते थे कैसे लड़ते थे क्या खाने के लिए झगड़ते थे किसी को कुछ ज़्यादा ना मिले किसी को कुछ कम ना मिले और ये सब बाते सोचने पर आज भी आँखों में आँसू आ जाते है थैंक यू धन्यवाद